جی بہت کچھ ایسے ایپ ہیں جو ہما ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جیسے یہاں سے ٹی ٹی وی بنا کے بنا کے بھیجتے ہیں روز جو جو روزانہ آپ کی ہماری مدد کرتے ہیں مدد کرتے ہیں جیسا کہ جیسے کہ واٹسایپ کرتے ہیں اے اے واٹسایپ کرتے ہیں اے پی پی ہاں اس طرح سے جو ہماری اس سے مدد ہو جاتی ہے مدد کے لائق چیز ہے جو ہمارے مدد کے لائک چیز ہے یو یو یوٹیوب پر یوٹیوب پر یوٹیوب پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہو رہا ہے یوٹیوب پر ہم دیکھتے ہیں کیا چیز ہو رہا ہے یہ ہماری مددگار چیز ہے وہ مدد کرتے ہیں یوٹیوب پر ہی لگا کے دیکھتے ہیں کہ مدد ہو رہا ہے ہماری